हलो इंडिगो एयरलाइंस तां ॻाल्हायो था जी मां हाणे फ्लाईट बुक कई आहे शाम जी छहें वॻे जी दिल्लीअ खां मुम्बई वञिणो आहे मूंखे त मूंखे हिकु वीलचेयर जी ज़रूरत हुई मुंहिंजी ॾाॾीअ लाइ वीलचेयर खपे उहा एक्चूली हली न सघंदी आहे त इन करे हो हलिणो ॾाढो पवंदो आहे एयरपोर्ट ते उन लाइ वीलचेयर मूंखे खपे त कीअं करे छा प्रोसीजर आहे उन जो ऑनलाइन ई थी वेंदो की होॾे अची करे फोर्म भरिणा पवंदा

अछा अछा उते अची करे ई थींदो ऑनलाइन न थी सघंदो आहे ठीकु आहे त केतिरी जल्दी अचणो पवंदो ठीकु आहे त मां जल्दी अची वेंदमि लेकिन वीलचेयर मिली वेंदी न मूंखे प्रोब्लम न थींदी न कोई मां अयां अचां और मूंखे न मिले त

ठीकु आहे ठीकु आहे मां अची करे फोर्म भरे वठंदमि और तव्हां मूंखे वीलचेयर अवेलेबल कराए वठिजो ठीकु आहे थैंक यू